मेथाइ रोजाबनायखौ आं आंनि जिउनि गुबुन बिथिं जेरै साख्रि एबा फराइसालिजों आं ओरैबादि सम राननानै गोरोबहोनो नाजायो जेराव आं गथ'फोरखौ फरायनाय फरायनाय फोरोंनाय समाव आङो मेथायनि हेफाजाबजों फोरोङो आरो साख्रि ग'खांनानै आङो आजिरा समावसो जेरै मोनाबिलि समाव मेथाय रोजाबनाय हाबाखौ आं मावो जेरैहाय बैसागु रोजाबनो लेंहरनाय समफ्राव आङो मोनानि समावसो एबा साख्रिनि हाबा मावखांनायनि उनावसो आङो मेथाय रोजाबनाय खामानिखौ आङो मावनो आखायाव लायो आरोबाव जेब्ला रेकरदिं फोरनि लेंहरनाय मोनो अब्ला आङो हय रबिबार सानखालि आङो अक्ट'खौ होयो एबा मोनाबिलि समाव आङो स्टुदिअ' आव थांनायनि समखौ आङो थि खालामनानै लायो साख्रिनि समाव मेथाइखौ एबा मेथाइ सुजुनो एबा रोजाबनो सम मोना मोना जायो नाथाय जेब्ला आङो लेजार टाइम जायो अब्ला आङो हारसिङैनो माबा मोनसे मावनाय समाव आङो गावनो हारसिङै गुन गुनायो एबा लासै लासैयै रोजाबलाङो आरो बेफोर रोजाबनायखौ आङो लाइजाबाव लिरनानै दोनो बेखौ आङो मोनाफोराव सम मोनोब्ला नायनानै आं बेखौ आबुं मेथाय महरै लिरफिनो आरो बेनि देंखोखौबो हारम'नियाम फोर लानानै आङो थि खालामो